ईअं त मूंखे वधीक लूडियो वणंदो आहे सुठी रांदि आहे इहे इहो लूडियो चयनि माण्हुनि सां वेही करे खेॾिबो आहे उन में कलरु चारि कलर हूंदा आहिनि हर कंहिंजी चॉइस हूंदी आहे जेको जेको कलरु खणे ऐं हिकु छको हूंदो आहे जो हथ में खणी करे गोल घुमाइबो आहे ऐं अगरि उहो छको उहो डाइस छको छह ॾेखारींदो आहे त गोटी घर खां ॿाहिरि निकिरंदी आहे जीअं जीअं उहो गोटी अॻियां वधंदी आहे इन विच में टिन मां कोई बि घरु कोई बि घरु हिकिड़ो निकिरी सघंदो आहे माण्हू ऐं उहो गोटी असांखे मारे सघंदो आहे ऐं असां उनखे मारे सघंदा आहियूं इन में जाम मज़ो ईंदो आहे इएं असां इहा असांजी इहा मुंहिंजी फ़ेवरेट गेम आहे